मेरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती जो है वह यह आई कि सबसे पहले तो मुझे शादी के बाद नौकरी करने का मौका नहीं दिया गया उसके लिए मुझे मना किया गया कि मैं शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती हूँ उसके लिए मुझे अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा उनको मनाने के बाद जो है उस चुनौती को पार करने के बाद मैं नौकरी करने जाती थी उसके लिए भी पहले मुझे पूरे घर का काम ख़त्म करना पड़ता था लोगों अपने घर के लोगों को खाना समय पर बना कर देना पड़ता था तब जा कर मैं अपना नौकरी पर जा पाती थी फिर वहाँ से आने के बाद भी मेरे लिए चुनौतियाँ यह रहती थी कि मुझे घर का काम करना पड़ता था आने के बाद उसके बाद जो है मैं अगली सुबह फिर वही काम करती थी और फिर अपना नौकरी पर जाती थी तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए यह थी की शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए रोक टोक की गई जिसके कारण से मुझे काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा